हेल' जामायजो मारै दंब्रा जामायजो नोंसिना जामायजो नोंसिना मायफ्रा मारै जाखोब्रा गैया जोंहाबो दै गैयिनि थाखायनो हालेवनोबो मोनजोबाखै जारला जाथार सिगोन देग्लाय अखायाबा मानो खम जाखो देग्लायबा जारला खोथिया फोखानायानो रज'खानायानो दै गैयिनि बोरैबा जाथि जाथि जाजोबबाय जोंनाबो सिनथासो जाबाय आं मा जाबावनो बेनथ'

न'आवबो बारा मानसि गैया गायजोबनो जोंनाबो खामला होदेराबानो जाया

माबा जोंहा जोसाबो फोदों आमफ्राय माबाबो फोदों मा होनो रनज'ना ना मा बेखौबो औ जोसाबो गायदेरनो नागिरदों आमफ्राय मायब्रा एसे गायसै माबायाव दमासिनि थाखाय मायब्राबो फोसै एसे

आंबो अखाखौनो हाजानो लुबैगासिनो अखायानो हाया

जारलासो औ जागोन दे जामायजो दे होनबा जामायजो दोनथ'लाय दिनि औ दे बाय